ओइ माइआ जोसाया बेसे बेसे दाम आयौ इसि बुरजा नङा बियो नोंना माइआनो बारा मोजां नङा नोंना माइब्रायालाय माइब्राया माइब्रायानो नोंना सिथाबानो बे आरो अन्थायबो दंसोयो सिथाबा ओहो दाख्लि रागा जोंदोंसो बोराया एकदुम अन्थाय ख्रेब ख्रेब मोनजानानै सोरनि माइब्रा माइरं लाबोनानै संफैखो नोंलाय होन्नानै आंखौसो रायदों बिदिखौ फानो आर बेखौनो जि दाम बुरजा बुरजा होनो नोङो बेखौनो जि दाम बुरजा होनो एसे खमायदोना एसे खमायदो है खमाय एसे खमायदो दे आं लायबायथायो नोंनावनो है बिदि एसे खमायदो दे लायनोसै आङो आर माइया गोरान ना गोथां आंहा दोनथुमनानै जानांगौ नोंना दाखालि लाबोनायाबो माइयानो हाद्रि माइ माबा जुजाय जोबथार मोन गासिबो है थगायो नोङो थगायो मासि थगायो नोंलाय एसे मोजांखौ हर एसे मोजांखौनो हर दे एसे एसे मोजांखौनो हर एसे मोजांखौनो हर एसे आं सानफ्रामबो लायबाय थाग्रा एसे नङा नोङो नोंनो थगायसिनो बे माइ फानग्रानि मादाव नोंनो थगायसिनो दा नङा नोंनिखौनो लाबोथारबाय आङो मायब्रायाबो सिथाबा आरो नोङो माइ माइ जोसाया मालायफोरना हाजारसेल' नोंनालाय मा सैदस' गाहामसै बेलाय थाङाखैबा माथो आंनो लायदों आंनि बोरायखौ लाना लायदों बोरायखौ लाना लायदों मायब्रायाबो नोंना दाम गोसा थार इसि ओं नोङो आंनाव बारा बारा लानानै मालाबा सोरजोंबा लस जागोन नोङो थगाय जोगोन नोङो सोरजोंबा आंनावसो बारा बारा लादों नोङो